मुझे तस्वीर लेने से ज़्यादा अच्छा रील बनाना और शॉर्ट्स बनाना लगता है क्योंकि जब हम रील बनाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है और जब उसे लाइक मिलते हैं वो वायरल होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तस्वीर खींचना तो बस एक क्लिक करके और तस्वीर को डालना होता है पर जब हम रील्स बनाते हैं और शॉर्ट्स बनाते हैं तो उस पे ज़्यादा लाइक भी आते है ज़्यादा लोग देखते भी हैं हमारी फ़्रेंड फ़ॉलोइंग को छोड़ के भी ज़्यादा लोग उसे देखते हैं ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उस रील्स को और पोस्ट से ज़्यादा लोगों को रील्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है मुझे इन सबसे अच्छा रील्स बनाना तो खुद की भी बनाता हूँ और जो नेचर रहता है बाहर की जो प प्रकृति रहती है उसे भी उसकी भी रील्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं और सब लाइक कमेन्ट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और हाँ रील्स बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है फोटो खींचना तो तस्वीर लेना तो सबको आता है पर जो रील्स और शॉर्ट्स वीडियो बनाना बहुत कम लोग जानते हैं और इसका उपयोग भी बहुत कम लोग करते हैं रील और शॉर्ट्स वीडियो बना के हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का भी एक अच्छा तरीका है क्योंकि आज कल रील्स और शॉर्ट्स वीडियो बना के लोग वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इसलिए रील्स बनाना तस्वीर लेने से कहीं अधिक अच्छा और अलग है